व्यञ्जन बनेबाक बड बेसी तऽ नहि तऽ कनि मनि हम शौख रखैत छी आ ओकरा रौ बन भोजन बनेलाके बाद आ कनिये ओकरा कनि एना ओना कऽ कऽ केना विशेष स्वादिष्ट बनाके खाएल जाय तकर प्रयास रहैए कम समय तऽ बड नहि रहैए लेकिन तथापि हमर रहैए जे कनि ओहिमे से परिवर्तन भऽ जाय आ नीक जकाँ भोजन भऽ जाय ताहि क्रममे मखाना हमरासभके इलाकाके एकटा सुलभ उपलब्ध सामग्री अछि आ जीरो कैलोरीमे एतेक हाइ प्रोटीन आओर कोनोमे नहि छै प्रायः ओकरा भुजि के या केकरो रोस्ट कऽ के फ्राइ कऽ के रोस्ट कऽ से विभिन्न तरहक जेना दालिमे या तरकारीमे या ओनाहियो अपन चूड़ा भुजा सङ्गे मखानकेँ मिलाके एकर हम स्वादके से बढ़बैमे बराबर सफल रहलहुँए आओर अपन ओहिसँ से हमर शौख ई रहलए आओर एकरा हम काफी पसन्द करैत छी अपन भोजनमे लगातार मखाना कऽ हम चाहैत छी जेना दूध स सामान्य दूध पिलहुँ आ ओहिमे कनिए मखान बूकिके एक रत्ती इलाँयची दऽ देलियै तऽ ओ मखानके खीर भऽ गेलै ओ ओ काफी ओकर न्यूट्रिशनो बढ़लै आ स्वादो काफी गुना बढ़ि गेलै एहि तरहसँ हम मखानके से उपयोग कऽ के से अपन भोजनके कई तरहसँ से नीक करैत छी आओर एहेन एतेक तक जे आलू कुम्हरौरी ईसभ जे तरकारी बनैत छै तहूमे मखान देलासँ से ओ काफी स्वादिष्ट भऽ जाइत छै